आंना बिसना सादोरा बेंटलनिफ्राइ लाबोदोंमोन जि गाज्रि सिया बबाबो माबा सिथर ब्रेव ब्रेवसो जायो जोयो आखायनो आङो मोजां मोनाखै जा गाज्रि माबे दखानाव मोनबोफ्रांखो दखाननि नामखौनो बावबाय आङो